हॅलो आं भाजी कसली आसा तांबडी तांबडी आहा न्हूं आं आं कशी कशी ती चुडी वीस रुपया आनी कसली आसा ये आसा भेंडे भेंडे आं बे आं भेंडे कशे किलो

आनी तूं खंय बसता तुमी आ खंय खंयचे बाजार म्हणलो हां हां आनी केळी आहा आं आं ते हय ते तुमी हाडून दिवपाक शकतात न्हू घरा अशें म्हाका ताळिगांव ना अय नागाळे ताळिगांव अ टायम ना सक पळता मातशें धाडून दिता एक डजन केळीं जाय आशिल्लीं आं आं एक डजन केळीं आं एक किलो भेंडे आनी दोन तांबडी भाज्जेची चुडी वीस रुपया म्हुणली न्हूं तुयें आं आं दोन ती धाड आनी पालक आसा आं पालक पालक कशी आं तीस रुपया एक कांय दोन तीस रुपयांत दोन न्हू आं एक हें धाड म्हाका एक वी हेजे दोन चुडी धाड त्यो आं आं आं बरें आं आं आं बरें तर आं आनी आनी हें म्हाका लस लसूण जाय लसूण लसूण पाव किलो आं आनी गाजर धाड गाजर पाव पाव किलो घाल आनी आनी हें आसा कितें म्हुणटा ते बीट जाय म्हाका आं ते एक अर्द अर्द किलो घाल कांदे अ अर्द किलो आनी बटाट तुमी धाडून दिवपाक शकतात न्हू म्हाका येवपाक टायम मेळना अं आं आं आं आं आं बरी आं बरी आसता न्हू फ्रेश आहा न्हू तांबडी भाजी बी आं आं आं आंआंआं बरें तर आं बरें आं आं